कौन राहुल पेंटर बोल रहे क्या हाँ यह अपने घर का पेंटर पेंट करवाना था तो कितने क्या कैसा क्या बता दो उसका कितने लगेंगे उसके एरिया है अपना बारह पच्चिस का दो कमरे हैं एक हाल है एक किचेन है

कौन कौन सा कलर करवाना चाहिए ठीक है तो फिर भी कितने कितना ख़र्चा लग जाएगा उसका अच्छा ठीक है तो आप कब तक फ्री हो जाओगे अरे यार जल्दी कर दो यार थोड़ा हाँ हाँ हाँ उस पर छत भी करना है कलर वलर सबको करना है कलर तो तो फिर भी कभी फ्री हो जाओगे आप अच्छा दो दिन में हो जाएँगे ठीक है सर तब